हैलो जय जय झूलेलाल बसि मज़े में तूं बुधाइ छो परेशानु थी वई आहे तूं त कॾहिं परेशानु न थींदी आहे अहिॾो त छा थी पियो पैसे वारा आहिनि त छा ईअं दादागीरी थोरी करे सघनि था पिया ऐं पहिरीं ॻाल्हि त पुलिस इनमें विच में आई किथा छा तुहिंजो हीअ कोई मडर केस या चोरी जो थोरी आहे हीअ त घर मतिलब पंहिंजो पर्सनल इशू थियो न ऐं अहिड़े कहिड़े अहिड़े कहिड़े मकानु मालिक सां वईअ तूं जो की पहिरीं त तुंहिंजे वटि सभु प्रूफ हूंदई त छा मतिलब आहिनि जी पे ते करायो हुजेई त उनजी हा त हिक कम कर न जेका बि तुंहिजा जी पे जा प्रूफ अथई तुंहिजी स्टेटमेंट अथई उनजा स्क्रीन शॉर्ट ऐं घरनि जा जेका पेपर आहिनि ऐं बिया बि जेका डॉक्युमेंट आहिनि ऐं पेपर मतिलब जेको बि आहे न प्रूफ जीअं डोट में थी थो सघे न ओतिरो में ओतिरो जमा करे रख ऐं हूअ मूंखे मोकिले छॾ या त मूंखे कुरियर कर या त मूंखे फ़ोटो कढी मोकिल मां हिक दफ़ो ॾिसी वठा वेरिफाई कराइ वठा जेका बि प्रूफ आहिनि ऐं बि फ़ोटु में वांदो ॿियो कोई वांदो न आहे अगरि उनखे एॾी दादागीरी हलेसि थी पई त पुलिस त पहिरीं ॻाल्हि त हिनमें हिन केस में इनवॉल्व थियण जो थिए ई नथो पियो छाकाणि त पुलिस जो हिनमें कोई कम ई न आहे त अगरि तोखे ॿीहर कुझु पुलिस जी धमकी अचई या फ़ोन अचई न त सिधो सो छा कजेई उनजी रिकॉडिंग करे छॾ उनमें पुलिस जो कोई हक न आहे इनमें ॻाल्हाइण जो त पुलिस जेको बि कुझु बि चवई थी त तूं हूअ वीडियो रिकॉडिंग करे रखजंइ ऐं मूंखे मोकिले छ्ॾजंइ बराबरि आहे हा ऐं ॿियो मां ॾिसी सघां थी ॾिसां थी केस स्टडी करे जेको बि मूंखा थी सघंदो मां करे छॾिंदमि तूं ख़ाली प्रूफ ऐं रिकॉडिंग बराबरि ठा ठाहे रख बाक़ी ॿियो कोई वांदो न आहे कुझु धमकी ॾेई तॾहिं तूं तोखे कुझु न हलंदो आहे हिते कानून कानून हूंदो आहे कोई दिक़त जी ॻाल्हि कोन्हे हितां अरे अहिड़ो छा वांदो न आहे